नमस्ते बताइए क्या चाहिए आपको कौन सा लोन चाहिए आप बताइए बिजनेस लोन चाहिए आपको अच्छा तो आप अभी क्या करते हो अच्छा और घर में कौन कौन है आपके अच्छा मुझे ये बताइए वो मतलब कुछ काम वगैरह करते हैं मतलब आपकी मम्मी और बहनें अच्छा और आपका जो ये शॉप है आप बोल रहे हो कि किराने की शॉप है आपकी तो इससे आपका कितना निकल जाता है महीने का मतलब कितना कमा लेते हो आप अच्छा मतलब आपके हाथ में बचती है या फिर पूरा मतलब पंद्रह बीस होके आप उसमें से खर्चे निकालते हो और साथ में आप नौकरी भी करते हो तो आप जब नौकरी करते हो तो फिर आपकी दुकान कौन संभालता होगा अच्छा दस लाख का लोन तो देखो अभी आपको हम दे नहीं सकते क्योंकि एक तो आप रह गए लड़की है न ऊपर से आपके घर में इतना इनकम सोर्स दिख नहीं रहा आप बोल रहे हो कि मैं जॉब भी करती हूँ और आपकी शॉप है तो शॉप के लिए फिर आपको सामान भी लाना होता होगा और जरूरी नहीं है न कि आपका मतलब इतना हो ही जाता है और एक अकेले आप हो फिर आपके बिजनेस के ऊपर और फिर आप नौकरी से बिजनेस करोगे तो मतलब इसका क्या सिक्योरिटि है कि आगे जाकर आप लोन पूरा कर दोगे या कर पाओगे क्योंकि दस लाख का लोन है छोटा मोटा लोन तो है नहीं कि आप उसकी किश्तें भी दे दोगे देखो आप जो लोन लेने की बात कर रहे हो ना ये आपके उसके ऊपर है कि जैसे आप अभी बिजनेस के ऊपर लोन लेना चाहते हो है ना वैसे तो आठ से नौ पर्सेन्ट है है ना लेकिन आपका जिस हिसाब से बैकग्राउंड बताया आपने कि आपकी मम्मी हैं और बहनें हैं और फिर कोई जैंट्स भी नहीं है घर में और इतनी इनकम भी नहीं है तो फिर हम कैसे आपको दे दे लोन यह बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो लेकिन ना अभी हर जगह अभी हमारे यहाँ पे जो है रुल्स बने हुए हैं वो तो हमें भी फॉलो करने पड़ेंगे तो अभी गारेंटर भी आपके पास है कोई दो गारेंटर चाहिए लेकिन है न गारेंटर का आपके साथ वो नहीं होना चाहिए रीलैशन मतलब ब्लड रीलैशन में नहीं होना चाहिए और वैसे आपके रिलेटिव्स भी नहीं होने चाहिए मैं बात करती हूँ आगे फिर मैं आपको बताती हूँ जैसा भी होगा दो तीन दिन में आपको बताती हूँ ठीक है अभी तो देखो दस लाख का तो मैं आपको नहीं बोल सकती पर छः छः लाख तक मैं आपको बता सकती हूँ ठीक है